दिली दिलीअ में खूह हाणे अॼु कल्ह कोन आहिनि के सफ़ा जिते खूह किथे हुया बि त उते खेतीअ करणु वारनि मोटर लॻाइनि इलेक्ट्रिक मोटर या ॿिए क़िस्म जूं लॻायूं अथऊं असां वटि बि हिते घर में मोटर ई लॻल आहे असां ॾाढो जॾहिं नंढा हूंदा हुआसीं दिलीअ जे गदाईपुर गांव में उते खूह हुया टे चार खूह हुया हुते उते बाक़ाइदा सभु कंहिं महिल वेंदा हुआसीं हुते दिलीअ मां घुमणु उते असांजे पीउ खे ज़मीन उते ज़मीन ऐं हिते मिलियो हुयो असां उतमां कढंदा हुआसीं खणी करे बाल्टियुनि सां पोइ वरी या त जे उहो न कढंदा हुआसीं न त उहो ऐटु हलंदो जंहिंमें खेतनि में पाणी निकिरंदो खेतनि में बैल हलंदा हुया ॿ उनखे ऐटु हलंदो हुयो उन्ही खे असां उनमें हलंदो रहंदो पाणी ईंदो उन्हीअ मां पाणी भरे ईंदा हुआसीं असां इहो पाण पंहिंजे अखियुनि सां ॾाढी ॾिठियूं आहिनि तक़लीफ़ां पर हाणे अॼु कल्ह त ॾाढियूं सुविधाऊं थी वियूं आहिनि घर में मोटर लॻल आहे सभु कुझु लॻल आहे पाणी अचे थो पियो असां उन में ॾिठो आहे पर हाणे अॼु कल्ह दिलीअ में खूह वूह एॾा कोन आहिनि के बाक़ी अॻे जाम हुया खूह वूह वग़ैरह हिते त हुनमें हाणे हिते सभ मोटरुं लॻी वियूं आहिनि या कुझु लॻी वियूं आहिनि घणा खूह सुकी विया छो कि पाणी ॾाढो हेठि हली वियो आहे टे टे सौ फुट चार चार सौ फुट हेठि हली वियो आहे पाणी हिनकरे पाणी जूं हाणे दिक़त आहे पाण खूह त किथे आहिनि ई कोन हैंड पंप बि ॾाढा घटि आहिनि हैंड पंप बि कमु नथा कनि पिया जॾहिं हेठि बोरिंग करे हेठि जॾहिं चार सौ फुट ते वञे थो पाणी अचे थो पियो इन करे इहो पाणी ॾाढो वञे थो हेठि थींदो ऐं इन करे बस उहो आहे बस बाक़ी खूह वूह एॾियू अॼु कल्ह ते कोने हिसाब किताब आहिनि बि त उहो सभु बंदि थी विया आहिनि खूह सफ़ा